हर तरह जा अलॻि अलॻि ग्राहक ईंदा आहिनि ऐं को ग्राहक खे समझ में न ईंदो आहे त असांखां पुछंदा आहिनि त मूंखे कहिड़ो कलर सूट कंदो या छा त हुन ई गिराक खे चवंदा आहियूं त ॻाढ़ो यां गुलाबी कलर तव्हांखे ॾाढो फेस ते वणंदो ऐं उहो कलर वठी अचो तॾहिं गिराक उहो कलर वठी ईंदो ऐं उन ई गिराक जे नाप वठी ऐ उन ई खे चवंदासीं तो ते मनपसंदि पठाणी ड्रेस सुठी लॻंदी ऐं पठाणी ड्रेस कटे करे ऐं उन ई खे चङी तरहं सां वर्क करे ऐं कुर्ते में कॉलर सां ठाहे ऐं जेब हणिबी आहे पठाणी ड्रेस में ऐं उन ई खे सलवार पठाणीअ वांगुरु ठाहे ऐं पोइ सिलाई कंदासीं सिलाई करे ऐं उन ई ते इंटरलाक करे ई पोइ चङे तरह सां इस्त्री प्रेस कंदासीं प्रेस ॼमाए करे पोइ उन ई खां पोइ थेलीअ में पैक करे ऐं गिराक खे ॾींदासीं